हेल' हेल' औ गायखेर फानग्रा ना अ माने गायखेर मथा मथि दस बिस लिटारसो गायखेर नांगौ जादोंमोन आंनो नङा मालायनि मालायनिबाबो जायो जेन'बा नोंनाव एभेलेबेल मोनो हिसाबै नों फानबाय थायो हिसाबै नोंनावनो अर्डार खालामबाय आरो मानि आं मोनसे ओ मोनसे बार्डे पार्टि दं नालाय औ आंनि बिब'नि फिसाजोनि दा बिनि थाखायनो माने गायखेर नांगौ जादों आरो दा औ बेलेकनि ओरैनो औ ओरैनोथ' ओरैनोथ' मोजां मोजां ओरैनोथ' ओरैनोथ' मोजां मोजां गायखेर मोनो ना गामियाव औ दुइ दुइ नाम्बारथ' जाया लिटाराव बिसिबां होनदों आसि थाखा अ एसे खम जाया बुरजा बुरजा बुरजा लाबोनैसैमोन थारमाने एसे खम लादो अ आदसा आदसा आदसा होमबा बेलेकआबो औ बेलेकना मा कालेकशनसो खालाम नांगोन आरो ना आदसा आदसा बेयाव एक लिटार बेयाव एक लिटार ना अ आमफ्राय मोनगोन आरो ना बिस लिटारसो जाहैगोन ना औ बिस लिटारसो लानानै माबानानै आं लायगोन आरो लायनाया औ मोजां गायखेर मोनोब्ला आं लायगोन आरो दे पिय'र ना ए आदसा आदसा आदसा मोसौआ गैला नामा नोंसिना बारा ए होमबाथ' आलदा नावसो लानानै हरनांसिगोन नों गायखेरखौ उम गामियाव दं औ औ औ गामिआव मोनगोन ना औ औ औ गामियाव लाबोनानै नोंनि दखानाव लाबोनानै दोनफैदो आं नोंनि दखाननिफ्राय आं उथायना लायनोसै गायखेरखौ जाया होमबा दे नेकस्ट नेकस्ट सफ्थायाव आं लायगोन दे गायखेरखौ दे औ दे होमबा दे दोनबाय